पासपोट ठाहिण लाइ मां तव्हांखे आधार काड जी लिंक मोकिले रही आयां इयो वीडियो मां तव्हांखे इन करे मोकिले रही आहियां तव्हांखां छाकाणि त तव्हांखे इहा पक थिए की हीअं आधार कार्ड मुंहिंजो ई आहे हाणे मां तव्हांखे इहो वीडियो मोकिले रही आहियां ऐं उन जी आधार कार्ड जी लिंक बि मोकिले रही आहियां त ता उन वीडियो खे खोले करे ॾिसी करे ॾिसी सघो था ऐं आधार काड जे मोकिलण खां पोइ मुंहिंजो पासपोट जी जल्दी सां जल्दी ॿियो कहिड़ो कमु अॻियां करण जी कारवाई कंदा इयो मूंखे तव्हां ॿुधाए छॾिजो